हमारे इलाके की ये जितनी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलें हैं वहाँ पे दौड़ का विशेष महत्त्व है दौड़ इनके मतलब दौड़ने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे आयोजन जैसे टूर्नामेंट है ये सब रखे जाते हैं जिसमें दौड़ प्रतियोगिता भी होती है और काफ़ी लोग इसमें भाग भी लेते हैं जो गावों के लोग हैं शहर के आसपास दौड़ने में सभी व्यस्त हैं तो और छोटे बच्चों को भी दौड़ में दौड़ मलब एक लिमिट का बोले तो अपन कुछ मतलब टाइमिंग पाँच दस या पंद्रह मिनट के लिए दौड़ लगानी चाहिए छोटो छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी जो उनके स्वास्थ्य को बढ़िया रखता है पूरे शरीर को मेंटेन रखता है और दौड़ से एक एक एनर्जी भी मिलती है जो मतलब सुबह के टाइम अगर दौड़ते तो बहुत ही इसके बाद पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाता है और छोटे बच्चों को तो अपन को ये सिखाना ही चाहिए की भई तुम सुबह सुबह उनको थोड़ा दौड़ने के लिए बताओ समझाओ ऐसा